कुझु थियो प्रोग्राम कीअं हुओ मनालीअ में हेॾो नुक़सानु थियो कीअं ॾेखारे पियो पहाड़नि वारनि जा सीन हितां जा सीन मनाली में हेॾो नुक़सानु थियो हुतां जो हेॾो नुक़सानु थियो यूट्यूब ते विझनि कमाईअ जो हिकु ज़रियो थियो आहे कोरोना काल खां पोइ माण्हू सभु नेट ते जाम ॻोल्हींदा यूट्यूब त उहे पाण बटन दबाए त हुनखे बि पैसा हुनजा मिलंदा दबायण जो यूट्यूब ॾाढो सुठो ज़रियो थी वियो आहे जाम